देखिए लंबी हाइक के दौरान हाँ पसंदीदा नाश्ता या भोजन इस प्रकार की हम लोग बात करें तो जैसे कि हम कहीं लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं तो हम लोगों को सबसे पहली ची है अपनी सेहत के लिए सबसे पहला होता है पानी और भोजन तो हम लोग अगर लंबा में जैसे हमने देखा कि हम लोगों को दो दिन का सफर है तो सर सबसे पहले हम लोगों को सफर के लिए अपना घर का जो भोजन होता है वह मैं समझता हूँ स्वस्थ्य के लिए सही रहता है जो बाहर का भोजन है जैसे ढाबा वग़ैरह है बाहर का अगर भोजन करेंगे हम लोग प्लास्टिक वग़ैरह या इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हम लोग स्वास्थ ख़राब हो जाएगा और हम लोग अपना सफर पूरा नहीं कर पाएँगे तो इसलिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहला तो भाई घर का भोजन हम लोगों को पसंद है होना चाहिए और लगभग एक दो टाइम का भोजन भी हम लोग पैक कर निकलें या निकलते हैं तो इससे कि इससे क्या है कि हम लोगों का बाहर का भोजन भी नहीं करना पड़ेगा और हमारी जो आदत हमारी है जो हमारी दिनचर्या है वह भी रहेगी और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यह पानी का प्रयोग जो हम करते हैं पीने के लिए वह हम लोग इस्टील की बॉटल में करें प्लास्टिक का वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि प्लास्टिक शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहता है तो प्लास्टिक का प्रयोग ना करें ख़ासतौर पर लंबे सफर में और इस तरीक़े से हम स्वास्थ्य की देख रेख कर सकते हैं और जब हम पानी बाहर से ख़रीदते हैं तो प्योरो का इस्तेमाल करें और क्योंकि पानी जो है शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है स्वास्थ्य रखने के लिए और इस तरीक़े से हम अपनए सफर का और सफर के लिए बात करें हम लोग तो बेस्ट सफर वैसे ट्रेन का भी सही माना जाता है क्योंकि उसमें रिस्क नहीं रहता है और या अपना पर्सनल साधन से भी हम लोग लंबी ट्रिप कर सकते हैं जिसमें हमारा पूरा संसाधन जो भी है हम लोग रख सकते हैं इस तरीक़े से हम दो दिन का ट्रैप भी आसानी से कर अपने घर वापस हो सकते हैं इस परकार से हम लोग अपने ट्रैक के लिए तैयारियाँ रखते हैं धन्यवाद